भारत में ऐसी प्राचीनतम बहुत सारी कलाएँ एवं शैलियाँ मौजूद हैं जो कि धीरे धीरे आज की इस नई युग में विलुप्त होते जा रे हैं जैसे अगर से हम बात करें तो मृतभांड बनाना मिट्टी के बर्तन बनना उन बर्तनों पर नकाशी करना पेड़ की डालियों से अच्छे अच्छे लड़कियों के वस्तुएं बनाना बाँस के खाने पीने के बर्तन बनाना जैसे सुप्पा अतियादि ऐसे कई सारी कलाएँ हैं जो कि धीरे धीरे अब हमारे इस नए युग में विलुप्त होते जा रहे हैं पहले हम कपड़ों को भी पारम्परिक तरीके से बनाते थे कपड़ों पर सिलाई करते थे परंतु आज के इस समय पे लोग ऐसी पुरानी एवं प्राचीनतम कलाओं को पूछे जा रहे हैं हमें अपनी प्राचीनतम कलाएँ को संरक्षित करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है हमें इन प्राचीनतम कलाओं को लोगों के सामने लाना चाहिए इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए जिनसे कि यह कलाएँ आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे तरीके से आएँ एवं वह इनका सम्मान कर इनका उपयोग कर अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें